हॅलो हॅलो हांव म्हाका फुलां जाय आसलीं हांयें आयकला तूं फुलां विकता शी म्हणून म्हाका एक शेवत्यांची फाती जाय आशिल्ली कशीं दित तूं पन्नास रूपया गे हरशीं शेंव शेंवत्यांच्या फात्यो तीस पस्तीस रुपयान मेळटा मगे इतकी म्हारग आतां फुलां सोवाय जाल्यां मगे आनी तुजे कडेन देठाचे गुलाब आसा गे वीस रूपया म्हाका खंय तरीं प्रॉग्रामांक जाय आशिल्ले गे गॅस्टांक दिवपाक म्हाका एक तिशेक जाय आसले आं आनी हार आसता तुमचे कडेन हार म्हाका पन्नास रूपयाचे एक चार हार जाय आसले बरें फाल्यां हाड म्हाका आं फाल्यां घेवन यो गे आं बरें देव बरें करूं